ہمارے گاؤں میں گھومنے کا بھی بہت اچھا جگہ ہے پارک بھی ہو گیا ہے بہت بڑا پارک بن گیا ہے گھومنے پھرنے کا بھی بہت اچھی جگہ ہے لوگ پارک میں بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں گرمیوں کے سمے میں آرام ملتی ہے گھومنے پھرنے میں بھی سب سویدھا ہوئی ہے پانی بھی ہے پانی سے لوگ سینچائی کر لیتے ہیں گھاس برک سب ہے بینک سویدھا بھی ہو گیا ہے ساری سب مہلیا ہو گیا ہے لیکن پہلے کی کٹھنائی کچھ اور تھی اب بہت سویدھا ہو گیا ہے گاؤں میں چلنے پھرنے میں لوگ آرام محسوس کرتے ہیں دقت بھی دور ہو گئی ہے لوگ بس سویدھا ہو گیا ہے لوگ پارک میں جاتے ہیں پارک میں گھومتے ہیں فارم ہاؤس بھی ہے ہاسپیٹل بھی بن گیا ہے ہمارے گاؤں میں کئی طرح کے پارک ہیں پھول ہیں بغیچے ہیں لوگ آرام دایک محسوس کرتے ہیں پہلے کے بہ نسبت اب نہیں رہا اب ہر سویدھا اپلبدھ ہے ہمارے گاؤں میں ترقی بھی کر رہی ہے دھیرے دھیرے ہاسپیٹل پارک سب چیز ہوتا جا رہا ہے